आ खाना बनबय लए दालि भात सब्जी बनबय छियै दालि भात सब्जी आओर कहियो मने पापड़े बनि जाइ छै कहियो कऽ तरुवे आर छाँकि लै छियै सबकिछु कहियो लिट्टिये बनाय लै छियै कहियो पुड़िये बनाय लै छियै सबकिछु बनबय छियै सागे सब्जी बढ़िआँ बनाय लै छियै लै छियै तऽ अथी अइसेमे सरिसोके तेल खाइ छियै महात्मा तेल खाइ छियै ई रिफाइन्ड खाइ छियै नारियल तेल आर उ यूज नहि करय छियै उसब हमरा आरके पसन्द नहि पड़य छै पुड़िये खीरे कहियो हलुवे बनाय लै छियै हलुआ पराठा बनाय लै छियै कहियो मने एतेक पनीरेके सब्जी बनाय लै छियै कहियो आओर मने जे मन होइ छै ओही सब्जी बनाय लै छियै तए ओही लए कए उ इएह सब यए पसन्द छै जैसे हमरा आरके बनबय लए कहियो मने आलुवे पराठा बनाय लै छियै सब रङ्गके मने खाना बनाय लै छियै ई ई सब खाना हमरा आरके पसन्द होइ छै खाइमे बढ़िआँ लागय छै आओर तेल यऽ सरिसोके तेल तेल खाइ छियै महात्मा तेल खाइ छियै टाइगर सिटी इएह सब तेल पसन्द पड़य छै नारियलके तेल नहि खाइ छियै उसब पसन्द नहि होइ छै हमरा आरके बढ़िआँ नहि लागय छै आओर ई तेलसँ जे बनबय छियै तऽ बढ़िआँ लागय छै सबकिछु खाना बढ़िआँसँ बनबय छियै तऽ खीर तैँ कहियो खीरे रोटी बनाय लै छियै सब्जी कहियो मने अइमे जे सत्तू भरिकऽ मन हइये जे बनाय लै छियै कहियो आलू पराठा बनाय लै छियै तऽ कहियो मने हैयऽ जे हलुवे बनि जाइ छै कहियो मने सदे पूड़ी छाँकि लै छियै कहियो दालेवला पूड़ी बना लै छियै अही ढङ्गके खाना सब किसिमके बनबय छियै खाइ छियै तऽ ई खाना हमरासँ बढ़िआँ तऽ पसन्द पड़य छै आओर सब खाना ओतना बढ़िआँ हमरा आरके पसन्द नहि पड़य छै मीट मछली नहि खाइ छियै सादा खाना खाइ छियै बनाय बनायके तऽ सादा खाना खाइ छियै बनाय कऽ ओइसँ स्वास्थ बढ़िआँ रहय छै वएह कोइ तरहके बात नहि हइ छै ठीक जेना ठीक ढङ्गसँ रहय छै ठीक ढङ्गसँ सब किछु करय छियै उ खाना बनबय छियै तऽ मने ओही खाना हमहुँ आरके खाइ छियै करय छियै बना कए आओर सादा खाना खेलहुँ दालि भात सब्जी पापड़ो कहियो एगो सब्जी कहियो दू गो सब्जी अहिना बनय लै छियै सब सब ढङ्गके सब्जी बनबय छियै बनय कऽ खाइ छियै तऽ कहियो रोटी सब्जी कहियो आलू पराठा कहियो सत्तूवला रोटी कहियो मने खीरे पूड़ी कहियो हलुवे बनाय लै छियै तऽ कहियो मटरे पनीर अइ यऽ पनीर बनय लै छियै ईसब सब्जी इएह जे हमरा आरके मगर खाना मने बनय छै स्वास्थ ठीक रहय छै हँ भेलय ने